हाँ मध्य प्रदेश में कही तरह के भोजन बनाए जाते हैं और उसमें कही तरह के मसाले भी डाले जाते हैं जैसे की धनिया पाउडर मिर्ची हल्दी लेहसुन और अदरक का पेस्ट छोले मसाले पाउडर और तथा वह जलेबी में भी बनाए जाते हैं और गुजरात में ढोकला जलेबी फाफला ये सब बनाया जाता है और पंजाब में सरसों का साग मक्के की रोटी और लस्सी बहुत फेमस है तथा केरल में इटली सांभर ये सब बनाया जाता है और महाराष्ट्र में बड़ा पाव पाव भाजी ये सब खाना लोग बाग बहुत पसंद करते हैं और सभी प्रकार के खाना तथा मसाले सभी को बहुत पसंद है और प्रिय हैं